सोरां नामा फोरोंगिरि स्कुलनि फोरोंगिरि आदसा जोंहा नैबे स्टुडेन्ट जोंहानि सासे स्टुडेन्ट दङ आंनिनो औ फिसाज्ला जायो इउनिटेस्टफ्राथ' जोबलांबाय नाथाय इउनिटेस्टाव माने मोजां मार्क लानो हायाखै मा मा बेनि एसे फिडबेक फोरोंगिरिनिफ्रायनो एसे हो होयो होग्रोयोब्ला मोजां जायो

आंबो समाय होबांनो हाया हानायालाय आंथ' ओरैनो आंबो माबायानो फिसा फिसौ बिदिनो बेफार मावलाबायो आथसा कर्सफ्राथ' कमप्लिट जायो ना थिग मथे कर्सफ्रा थिग मथे बारलाङोना औ दे दे दे जागोन दे जागोन दे उनाव नाजालायदो मोजाङै औ बेखौनो एसे खबर लादोंमोन दे होमब्ला आथसा दे दे खुलुमनाय थाबाय दे